विणकाम आनी शिवणकाम हो म्हजो आवडीचो विशय विणकामाचे भौतेक सगळे वस्तू हांवें खरेदी केल्ल्यो आसात विणपा खातीर लोकर आनी वेग वेगळे तरेचीं सुतां जाय पडटात लोकरीनूय वेग वेगळे कॉलिटी आसता बारीक लोकर मोठी लोकर शायनींग लोकर येता नवीन ती बी म्हज्या कडेन आसा सुतां आसतात कलर सिंगल कलर डबल कलर मल्टी कलर अश्या वेग वेगळ्या प्रकारचीं सुतांय म्हज्या कडे आसात आनी ते विणपा खातीर वेग वेगळ्या नंबराच्यो सुयो जाय पडटात विणपाच्यो त्योय म्हाज्या कडे आसात म्हणजे सूत विणपाची सुयो बारीक आसतात लोकर विणपाच्यो सुयो मोठ्यो आसतात आना आकारा प्रमाणे म्हणजे लोकरिच्या किंवा सूत लोकरिच्या आकारा प्रमाणे ते सुयांचो वापर करचो पडटा लोकर वापरून फ्लावर लुमाचेर फुलां तयार करपाचे फ्लावर लूमूय म्हज्या कडेन आसा पॅन्सीली वयलीं फुलां करपाकूय म्हज्या कडे पॅन्सीली आसा त्याच प्रमाण सुताचे विणप तांचे पेटर्न हें सगळे म्हज्या कडेन जमयल्लें आसा विणपाचें काम करपा खातीर हें सगळें सामन म्हज्या कडेन आसा पूण शिवणीचें काम करपा खातीर म्हज्या कडेन जी मशीन आसा माक्न आसा तें सादे आसा शिवपाचें काम हांव करतां वेग वेगळ्या तरेच्यो बॅग्स पोत्यो हॅन्ड बॅग्स किवा माणे जबली टोपरी भुरग्यांचे कपडे अशे वेग वेगळे कपडेय हांव शिकता तेचेर एम्बरोय्ड्री करपाक शकता पूण ती एम्बरोय्ड्री हांव हातांत करतां कित्याक म्हजे कडे एम्बरोय्ड्रीचें मशीन ना बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी म्हज्या कडेन आसात फक्त म्हाका गरज आसा ती एक एम्बरोय्ड्री जाता तसलें मशीन घेवपाची आनी तें हांव बेगीनूच घेतलें